नमस्कार में अंकु डिस्ट्रिक्ट रियासी दा रौह्ने आह्ला ते जियां कि अज्जकल मतलब जेह्ड़ी ऐ कि बड़ी सारी बड़ी अच्छी जगहां ऐं की जेह्की तुस जाई सकदे ओ ट्रेवल करने गी जाई सकदे ओ तुस बड़े सारे ऐसे अ धार्मिक जेह्ड़े हैन ओह्बी बड़े सारे जगहां न जित्थें तुस अपने परिवार कन्नै जाई सकदे ओ दोस्तें कन्नै जाई सकदे ओ ते मेरा एह् ऐ की मेरी जेह्ड़ी ऐ इक्क मेरा परिवार कन्नै मेरा जेह्ड़ा ऐ की में चार धाम दी जेह्ड़ी जात्तरा होंदी ऐ उत्थें जाना इक्क बारी में ते दिल दी इक्क तमन्ना मेरी कि जेह्ड़ी चार धाम दी जात्तरा जेह्ड़ी चलदी ऐ ओह् इक्क बारी में सारे जेह्ड़े हैन बद्रीनाथ ऐ द्वारका ऐ जगननाथ ऐ ते जेह्ड़ा रामेश्वरम ऐ एह् जेह्डे जिन्नी बी धार्मिक स्थान ऐ उत्थै में इक्क बारी दर्शन करांऽ अपने परिवार कन्नै अपने पूरे परिवार गी लेइयै ते मेरी मनोकामना जेह्ड़ी ऐ कि ओह् इक्क बारी परिपुर्ण होई जा ते जियां की हून होर बी बड़े सारे स्थान जेह्ड़े हैन ते तुस जाई सकदे ओ जियां की धार्मिक बी बड़े सारे हैन जियां कि हून महाकालेश्वर इक्क धाम ऐ जेह्ड़ा मंदिर ऐ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर ऐ उत्थै जेह्ड़े हैन बड़े बड्डे बड्डे लोक बी जंदे उत्थै दर्शन करने गी जियां क्रिकेटर होइये होर बी बड़े सारे पालीटिशीयन होइये ओह्बी बड़े सारे जंदे न अज्जकल उत्थें अ दर्शन करने गी जंदे न ते एह् ऐ की हून मेरी जेह्ड़ी इच्छा ऐ की चार धाम दी जात्तरा जेह्ड़ी ऐ इक्क बारी में होई जा उत्थां दिलै दी तमन्ना जेह्ड़ी इक्क बारी में शैल करियै दर्शन करी लें ते बस में एह् ऐ की अपने परिवार कन्नै जेह्ड़ा ऐ की पूरा अपना जेह्ड़ा ऐ कि शैल दर्शन करियै आमां उत्थें की कोई कसर निं रवै दिलै दी बाकी होर किसै दी ते मेरा जेह्ड़ा परिवार बी ऐ ओह्बी सारा प्रसन्न होई जा ते दर्शन करियै ते होर में ऐ कि जेह्ड़े में बी अपने दोस्तें यारें कन्नै सगे संबंधियें कन्नै जेह्ड़ा कि में ऐ की इक्क बारी जाना की होर बी बड़ी सारी जगह होंदियां टूर होंदे उत्थै बी जां अपने सारे दोस्तें कन्नै दोस्तें गी लेइयै जियां हून पिकनिक करने गी जंदे न लोग पत्तनीटाप होइया होर बी बड़ी सारी जगह न ताहीं मनाली होइया ताहीं शिमला आह्ली साईड होइया हिमाचल आह्ली साईड होइया ते ताहीं आह्ली साईड जंदे न जेह्ड़े लोग की बड़े सारे हैन जेह्ड़े की जंदे न अपने जेह्ड़ दोस्तें बगैरा कन्नै ते बड़े सारे जेह्ड़े हैन कि ओह् अपना जेह्ड़ा टाईम होंदा कीमती अपने दोस्तें कन्नै जेह्ड़ा स्पैं करना चाहंदे न ओह् मेरी बी इ' यै इच्छा की अपने दोस्तें कन्नै इक्क बारी जां ते अपना जेह्ड़ा टाईम होंदा उंदे कन्नै स्पैंड करने दा ओह् मिगी मौका थ्होऐ इक्क बारी ते एह् ऐ की में इक्क बारी जेह्ड़ा की ऐ में जाना चांहदा जेह्ड़ा होर दोस्त मेरे जेह्ड़े हैन ओह् मेरे खास खास दोस्त न उ'नें ई लेइयै इक्क बारी में अपने जेह्ड़ा ऐ की शैल जेह्ड़ा में इक्क बारी होंदा टूर करां दस्स पंद्रहां दिन दा ते उनें ई उंदे कन्नै जेह्ड़ा सारा टैम ऐ अच्छी तरहां स्पैंड करां ते एह् ऐ की हून जियां की होर बी बड़ी सारी जगह होंदियां न हून जित्थें तुस अपने परिवार कन्नै बी जाई सकदे दोसेतें कन्नै बी जाई सकदे ते एह् ऐ की दिल खुश होई जंदा होर बी बड़ी सारी जगह होंदियां न धार्मिक बी होंदियां ते इंया बी बड़ी सारी जगह होंदियां जित्थें तुस डेस्टीनेशन अपनी बनाई सकदे तुस जाई सकदे ते जित्थें तुस अपनी मतलब ओह् जेह्ड़ा टाईम होंदा जेह्ड़ा फ्री टाईम होंदा जेह्ड़ा तुस अपना एंजॉय करी सकदे उत्थें जाइयै ते इंया की हून इक्क बारी में बी अपने हून परिवार कन्नै जाना अपने धार्मिक स्थल बिच ते माता वैष्णो दे दर्शन करने गी जाना में इक्क बारी जेह्ड़ा ऐ की माता वैष्णो देवी जेह्ड़ा ऐ की ते उत्थै जाइयै बी में बड़ा खुश होई जन्ना आं ते ओह् ऐ कि बड़ा स्हेई लगदा उत्थें जाइयै ते जाना ते माता दे दर्शन करियै जेल्लै औने होने बड़ा मतलब इंया लगदा की मिगी हून इत्थें आनंद थ्होइया बस ते हून एह् ऐ की बड़ा सारा स्हेई लगदा उत्थै जाना मिगी माता वैष्णो देवी ते एह् ऐ की अपने परिवार गी इक्क बारी लेई जावां उत्थै दर्शन शैल कराई आवां बस इयै मिगी बड़ा चंगा लगदा